हाँ जी जी मैं निर्मल एल पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ क्या है कि अपन को बच्चों की ड्रेस सिलवानी है कम से कम तीन सौ के समथिंग ड्रेस हैं अपने बच्चों के लिए और बच्चे बिल्कुल नर्सरी क्लास से और दसवीं क्लास तक के हैं

अभी चाहिए ड्रेस तो दस से बारह दिन के अंदर अंदर

हाँ एक बार बता दीजिए कितना कितना है अब हमें तो क्या पता है तीन सौ चाहे बच्चों की हो या बड़ों की सर अपने तीन सौ के समथिंग ड्रेस सिलेंगी तो फिर भी तीन सौ रुपये ले रहे हैं तीन सौ चार सौ समथिंग ड्रेस हैं हमारी फिर भी तीन सौ रुपये थोड़ा बहुत और नहीं हो सकता कुछ हाँ

पर आप एक बार यहाँ पे देख लेते के कितना आप अपने हिसाब से कितने छोटे बच्चों के सिलने है कितने बड़ों के सब एक का साइज़ से सिलोगे आप हाँ तो वो उसी हिसाब से कितने दिन में दे दोंगे आप हमें हमको लास्ट दस से बारह दिन के अंदर अंदर चाहिए नहीं नहीं बीस से पच्चीस दिन तो ज़्यादा हो जाएँगे क्योंकि उसके बाद में यदि कोई चेक करने आ गया तो दिक्कत हो जाएगी हमें तो इस वजह से विद्यालय में तो सभी विद्यार्थियों को नियमित ड्रेस में आना ही अनिवार्य है हाँ तो सबके सिल रहें तो देख लो हमारे स्कूल का ज़रा जल्दी से कर दो ना आप हो जाएं तो कुछ अरे नहीं बीस से पच्चीस दिन ज़्यादा हो जाएंगे आप दस से बारह दिन में बारह से लास्ट पंद्रह दिन ले सकते हो क्योंकि हमारे यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत जल्दी ड्रेस की रिक्वायरमेंट है तो इस वजह से जल्दी चाहिए तो आप अपना स्टाफ़ बढ़ा दीजिए ना और मज़दूर ले आइए काम करने के लिए जिससे जल्दी हो जाए अब वो आप कैसे भी एडजस्ट कीजिए वह आप की प्रॉब्लम है लेकिन हमारी परेशानी यह है कि हमें पंद्रह दिन से ज़्यादा नहीं देना है टाइम एक दो दिन कम नहीं हम सोच रहे हैं कि एक दो दिन और पहले ही हो जाए तो और अच्छा है लेट तो फिर दिक्कत होगी ना फिर कुछ की दे दोंगे आप फिर कुछ लड़के ड्रेस में आएंगे और कुछ नहीं आएंगे तो फिर भी दिक्कत ही है उसमें हाँ तो आप ऐसा कीजिए ना आप पूरी कोशिश कर लीजिए लास्ट पंद्रह दिन पंद्रह दिन से पहले ही कीजिए

हाँ ये सही है अभी आ जाओ फ़्री हो तो एक बजे एक बजे से पहले पहले आठ से एक विद्यालय टाइम है तो उसमें कभी भी आ जाओ अपन की स्कूल की छुट्टी नहीं होनी चाहिए जैसे संडे की छुट्टी या कोई सरकारी छुट्टी हो वो नहीं होनी चाहिए आप कल आ जाना और कल अपना ऑर्डर कंफ़र्म कर लेना और फिर संडे मतलब अगले दिन हाँ मंडे को आ जाना और अपना ऑर्डर कंफ़र्म कर लेना